नमस्ते भैया कहे रहे थे हमारे घर शादी है और आपकी मिठाई की दुकान है तो हमको पाँच सौ पीस चाहिए मिठाई और कइ कई तरह की चाहिए जैस सर जैसे रसमलाई चाहिए और काला जाम चाहिए रसगुल्ला तीनों चाहिए क्योंकि क्योंकि क्योंकि कई तरह के जो है हमारे यहाँ आदमी आऍंगे जो ठीक अच्छे आदमी उनको रसमलाई चाहिए और ऐसे लोगों के लिए रसगुल्ला और काला जाम चलवाना है तो रेट ओट बताएँगे और रसगुल्ला अच्छा कुछ मार्जिन वगैरह इतना ज्यादा अगर लेके जा रहे हैं तो अच्छा

अच्छा अच्छा चलिए और शुद्धता है ना आपकी मिठाई में अच्छा नहीं नहीं चेक करके कुछ लोग बता देंगे हम लेके आएँगे दो चार आदमी तो वो बता देंगे कि सही है कि नहीं सही है तो आप में रहेगी तो बिल्कुल लेंगे नहीं नहीं हम पहले चेक करने आएँगे उसके बाद हम आडर देंगे

फिर उससे फिर उसके बाद आपको कहे देंगे तो आप तो भिजवा ही देंगे हमारे एड्रेस पर अच्छा उसका अलग लगेगा चलिए ठीक है अब उतना बुलाना है तो तो कैसे क्या होगा मतलब कुछ पैसा पहले ही कर दें कि

हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ

अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा तो उसका भी अलग चार्ज लेंगे हाँ हाँ हाँ

चलिए अच्छा भैया देखते हैं तो हम एक दो दिन में समय निकाल के आपके यहाँ आते हैं और देख लेंगे फिर

हाँ हाँ और क्या आपका ही आपके दुकान का भी प्रचार होगा ठीक भैया नमस्ते